हय हय आमी फार्मागुडी फोर्टार आमी गायड म्हणून काम करता थेंक यू आमचो नंबर तुमकां खंयच्यान गुगला वयल्यार मेळ्ळो सादारण तुमी जर फाश्ट कारीन जर आयलीं जाल्यार तुमकां एक तीस पस्तीस मिनटां पुरो हय हय नॉन स्टोप आयलीं जाल्यार हय तुमी आयलीं की ना तुमकां बाणस्तारी बीन क्रोस केले उपरांत तुमकां माड्डोळा लागतलें आनी ताचे उपरांत फुडें आयले की तुमकां एक जंक्शन मेळटा फोंडाच्या आयल्यान एक सर्कल आसा आनी थंय कॉलेज बी आसा पी ई एस कॉलेज आसा आनी रवी नायकाची कॉलेज आसा थंय तेकूनच लेफ्ट सायडीक तुमकां एक स्टेचू दिसतलो मट्टो ती फार्मागुडी तोच स्टेचू तो तीच प्लेस ती

बरोबर बरोबर आमची सकाळ सकाळची धा ती सांजची पांच मेरेन ओपन आसता तो मद्दी फक्त एक वराचो आमचो लंच ब्रेक आसता त्या खातीर थोडो टायम तो बंद आसता तुमी येवन पुतळ्या बद्दल जाणून घेवपाक शकता पुतळ्याच्या सरभोंवतणी जें आमी ब्युटीफिकेशन सरकारान केलां पळय ताचे बद्दल म्हायती घेवपाक शकता ताच्या बद्दल हाजे बद्दल सरभोंवतणी आमचें कितें आसा आनी तो कित्याक लागून आयल्लो पळय तें तो तुमी जेन्ना येतली पळय तेन्ना तुमकां डिटेल हें सगळें समजोन सांगपाक शकता आनी आमची हय ताच्या ओपोजिट देवूळ आसा फक्त आमची फी मात जाणून घेयात हांव गायड करपा खातीर टू थावजंड फाय हंड्रेड घेता पर हेड तुमचो चड लोक आसा जाल्यार एक पांचशीं रुपया कमी करूया दोन हजारांनी दिवया मागीर पयलीं आमी तुमकां आमी तुमकां हय आमी तुमकां वयल्यान तुमकां हें दिता एक बुकलेट दिता ताचेर तुमकां सगळी म्हायती मेळटली तो इनक्लूड करून ते टू थावजंड फाय हंड्रेड जाता बरें बरें बरें देव बरें करूं या या वेलकम या थेंक यू